औ लोगो ना आं क'क्राझारनि औ औ सिगांनि औ नाम्बारा सोलायबाय नालाय ओंखायनो

दालाय मा खालायदों ए नाफोर गुरहैबायाखै नामा अखा हाबाय थानायाव माथो ना मोनसोगारो होनाय खोनाथारदों नोंसिनिजों मा मा मोनो नोंसिनि चिराङावलाय नाखौ

जोंनियावबो नै बिदिनो दा दै देरनाय नालाय अखा हानायजों एसे दस्रानि ना फैदों आरो बिदिनो खुरखायथा माबा माबि बे ना गुफुर गुफुर एसे गिदिर गिदिरफोरा आसि थाइनै थाइथामफोरा बे बायदि ना फैदों ओमफ्राय जोंनियावबो बिदिनो आरो बामि सिंगि लकेल मागुर बिदिनो रौ दंब्लाबो हनै मानसिफ्रानो मेरला मालाय बयबो लायनो गोरोङा मोनजायो जोंलाय अब'हाय आरो लायनोबो रोङा औ ना बे बायदि बोथाोरावथ' नाथुरा औ औ औ

आर नोंसिनिजोंथ' भुटान खाथिना फैनो हागौ दस्रा नाफोरबो औ औ

औ एबार थांब्ला नाथुर जुनाय गुरनानै दोनहाय लोगो एबाराव ज' नाथुर गुरहैगोन मैथाजों दोलो जानो नाथुर जुनाय मोनसोयो होनाय खोनायो आरो नोंसिनिजों दे थांगोन लोगो माब्लाबा औ खबर सबरा मोजां ना लोगो दसे दोनथ'नां